कोरोना जे करे महामारी बीमारीअ जे करे असांजे पासे यात्रा घुमण जे इस्थाननि ते इलाही असरु पियो हुओ असरु आहे पर हाणे हिन बीमारीअ खां छुटकारो मिलियो आहे त यात्री जेके घुमण ईंदा आहिनि उहे वधीक तादाद में घुमण अचनि था जंहिं करे कोरोना जे काल करे कोरोना जे समय उन्हनि इस्थाननि ते अचण वञण लाइ मुसाफ़िरनि खे ॾाढी मुश्किलात थिए पेई मास्क पाए हलणो पिए पियो इनकरे हुतां जी सरकारि हिननि खे अचण वञण जी रजा न पेई ॾे पर हाणे इन्हनि इस्थाननि ते वधीक में वधीक यात्री तादाद में घुमण अचनि था